हमलोगके जे भाषा हुअऽ हय ओ ठेठी भाषा हैय जइसे हर जगहके अपन अलग अलग भाषा हुअऽ हैय वैसे ठेठी भाषा बहुत अच्छा हय मैथ जइसे दरभङ्गामे मैथिली बोलऽ हरियाणामे हरियाणवी भाषा बोलऽ हैय आओर पंजाबमे पंजाबी भाषा बोलऽ हैय वैसे ही हमलोगके अपन एक भाषा है ओकरा ठेठी भाषा बोलल जा हैय हमलोग अपन भाषाके